नमस्कार नमस्ते नमस्ते यूँ कह रहें हैं कि ओ ताज़ी सब्ज़ी मिल जाएगी क्या

नहीं नहीं सा ताज़ी सब्ज़ी ही चाहिए जैसे मानलो मान लीजिए भिंडी है क्या

के नहीं तो जैसे जैसे हमको ज़्यादा नहीं हमको ज़्यादा नहीं जैसे भिंडी क्या प्राइज क्या रेट की होगी

अच्छा तो ये कहने का मतलब जैसे आप ये कहीं दूर से लाते हैं या खेतों से तुड़वा के लाते हैं जैसे खेत से तुड़वा हाँ हाँ ये तो ये ये तो बहुत अच्छी बात है भैया जेसे आप घर पे बोते हैं घर से तोड़ के लाके मार्केट में देते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी है ये तो हएँ लेकिन आप भी इसमें खाद पानी

हाँ हाँ हाँ मेथी दे दीजिए भिंडी दे दीजिए और ये करेली हो तो दे दीजिए भिंडी करेली और ये पालक मिर्चा यही सब धनिया वो आप लोग तो जैसे बेचते भैया जैसे आप लोग बेचते हैं तो ये धन हाँ है का ही नहीं खाते हैं लेकिन बड़ी गर्मी है गर्मी के मौसम जानते ही हैं गर्मी के मौसम में गरमा दिक़्क़तें होती हैं ना हाँ हाँ यही सब ना गर्मी का मौसम है तो सब समस्याएँ होती हैं

अच्छा ठीक है तो इसी मोड़ पे दुकान होगी आपकी ना अच्छा ठीक नमस्कार नमस्कार